बिहार स्वास्थ्य सेवाके लेल लम्बा इन्तजार करयके पड़ै छै जइसे जाइ छियै तऽ डॉक्टरे नहि रहै छै आओर जइसे ऑनलाइनके सुविधा भऽ जेतै तऽ बहुत अच्छा हेतै जे ऑनलाइनके ऑनलाइन करि देबै तऽ जइसे डॉक्टर कैस् कोन समयपर रहै छै ओ समयके पता भी चलि जेतै आओर हमलोग जा कऽ इलाज भी करा जइसे सेवामे आओर नीति जइसे बढ़ोत्तरी कभी न् एम्बुलेंसके आबयमे देर हो जाइ छै तऽ कभी किछु भी तऽ नर् नर्स नर्स आओर डॉक्टरके भी जादा बढ़ोत्तरी करयके होयतै आओर स्वास्थ्य कर्मचारीके बढ़ोत्तरी होयके हेतै जइसे एम्बुलेंस आओर नर्स आरके भी बढ़ोत्तरी करयके हेतै तब स्वास्थय आओर ठीक हेतै जइसे